हैल्लो हैल्लो केह् हाल चाल ऐ हैल्लो अवाज नी आवा दी ऐ घट घट आवा दी हैल्लो अवाज नी ऐ आवा दी तुक्की पैह्ले नी आवा दी अच्छा ते फ्ही हू'न इ'यै गल्ल करनी हां महा इत्थै कोई चक्कर शक्कर लाने आह्ली जगह ऐ कुत्थे ऐ डोगरी च डोगरी च ओह् केह् सनाओ महा कोह्की कोह्की जगह न ठीक ऐ तां महा असैं घुम्मने जाना हा तुस चलगे साढ़े कन्नै महा अस घुम्मने जाना हा तुस चलगे ओ साढ़े कन्नै फ्ही कदूं चलचै कल मिकी सनाओ हां गड्डिये च ओह् ऐ पिच्छे ऐ सनाया नी मिकी अजें बल्गी लै अजें द'ऊं मैंट होए होए दे नी हैन हां ते फ्ही अस कदूं चलचै उत्थे रैम्बल माता चक्कर लाने रैम्बल माता कदूं चलचै फ्ही खरी फ्ही तां हां चले कल वी शुक्रवार ऐ ते ऐतवारे जन्ने आं हां ते चलो ठीक ऐ फ्ही तां